اتر پردیش کے لوگوں کی روز مرہ کی زندگی میں بہت سارے فنون اور دستکاری کا کردار ہے ایسا کہ جس کو میں بیان کرنا چاہوں گی جیسے کہ یہاں پر بہت طرح کے رسم و رواج منائے جاتے ہیں بہت ساری تقریبات منائی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے روز مرہ کے گھریلو سامان ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی یہاں پر مشہور جگہوں میں جیسے کہ یہاں پر اکشر دھام مندر ہے اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر جگہیں ہیں جہاں پر تقریبات یا پھر رسم و رواج وغیرہ منائے جاتے ہیں درگا پوجا بھی بہت زیادہ مشہور ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت زیادہ چیزیں مشہور ہیں جو ہماری فنون و دستکاری کا کردار بیان کرتی ہیں اور اس لیے ہماری تاریخ کا اہم ہم سے جڑا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہماری تاریخ اور اس تاریخ کے لیے ہم لوگ اپنے فنون اور دستکاری کا کردار کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں بھرپور کوشش کرتے ہیں